मादै आं मानासाव थांनो नागेरदोंमोन दाबायदियाव थांजायो ना थांजाया औ औ औ नैबे बे समावहाय औ औ औ औ औ औ औ औ मैदेर मोसा बेफोरखौहाय नुजोबगोन ने ए

औ औ दे होमब्लालाय मादै